गाममे बिजलीके कोन कोन अलग अलग चीजके उपयोग छै ई तऽ जैसे बहुत चीजमे आइकाल्हि तऽ लोग जे छै से बिजलीपर डिपेण्ड भए गेल हँ घरमे जे चाही से हरेक काज जे छै से बिजलीसँ होइ छै जेना बिजलीसँ पंखा चलबय छियै बिजलीसँ मोटर चलबय छियै बिजलीसँ आइरन करय छियै बिजलियएसँ जे छै से हम पटवनके काज करय छियै बिजलीसे हम जे छै से वायरिंगके जे चाही से काज करय छियै बिजलीसँ दिवालमे जे छै से हमरा जे छै से छेद करयके आवश्यकता छै से करय छियै हम बिजलीसँ जे छै से वाशिंगमशीन चलबय छियै तऽ बिजलीके बिना जे छै से आब लोक जे छै से जीवन जे छै से अधूरा भए गेलय हँ बिजली पर जे छै से आब लोग डिपेण्ड भए गेलय हँ पहिलुका जे लोक रहय जे बिना बिजलियों के काज चलति रहय आइकाल्हि तऽ बिजली जे छै से सुबह सुतिकऽ उठलियै आ बिजली ही बिजलीके बिना जे छै से ओकर कोनो काजे नहि जे छै से आगाँ बढ़य छै बिजली पर जे छै से लोग एकदम पूरा जे छै से निर्भर छै मतलब खेतमे जे छै से पटवन करय छियै तऽ ओकरोके लिए जे छै से जेनरेटरके जे छै से जरुरी पड़ि जाइ छै आब जे छै से बिजलीमे जे छै से कोनो चीज जे छै से बिजलीके बिना आ बैटरी बिजली से जे छै से बैट्री जे छै से चार्ज करय छियै आ बैट्री चार्ज जे छै से कए कऽ आ फेर जे छै से जेनरेटरके काज होइ छै तऽ मतलब कोनो क्षेत्रे नहि छै जे बिजलीके बिना जे छै से आब जे जेना जे छै से मतलब जे छै से टेक्नोलॉजीके विकास भेलय हँ तऽ कम्प्युटर छै मोबाइलके जे छै से रिचार्जिंग होइत छै तऽ हरेक क्षेत्रमे जे छै से बिजलीके बिना जे छै से कोनो काज नहि भै रहल छै बिजली जे छै से लोग आइकाल्हि जे छै से बिजली पर पूरा जे छै से निर्भर भए गेलय बिजलीके बिना जे छै से ओकर जे छै से जीवन जे छै से आब अधूरा भए गेलय हँ